हॅलो म्हजें नांव चिनमय हांवें तुमच्या एपा वयल्यान फुटबॉल शूज ऑर्डर केल्ले म्हजे खातीर आनी ते शूज हांवें आनीक ऑर्डर केल्ले तेन्ना तें चित्र जें आशिल्लें तुमच्या एपाचेर तेन्ना तें हांवें पळोवन ऑर्डर केल्लें ताची रेट जी आशिल्ली ती पांचशे रुपया आशिल्ली तेन्ना इतके कमी रेटीन अशे बरे शूज मेळटात हें चिंतून हांवें बूक केल्ले हे शूज तेन्ना हे शूज आयज म्हाका पावल्या आनी खऱ्यांनीच म्हाका खूब आश्चर्य दिसता की इतले कमी रेटींत इतले बरे शूज म्हाका खऱ्यानीच पावल्या म्हाका दिशिल्लें की तितले बरे आसत नासत बट तुमचे जे फोटो जी कॉलिटी आशिल्ली फोटोवांत जी कॉलिटी तीच कॉलिटी जे प्रोडक्ट म्हाका पावला तेन्ना हे शूज बरे आसा ताची जी ग्रीप आसा ती म्हाका जाय आशिल्ली तशीच आसा ताची जी बिल्ट इन कॉलिटी आसा ती सुद्दां म्हाका खूब आवडल्या